भारत में बच्चों को अक्षर माला गणित्य विज्ञान सामाजिक विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा दी जाती है प्राथमिक शिक्षा में छात्राओं को आधारभूत ज्ञान कौशल और अभिप्रेरणा प्राप्त होती है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के बाद छात्रों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मिलती है मगर हम भारत की तुलना अन्य देशों से करें तो वह शिक्षा के क्षेत्र में ग्यारहवें स्थान पर है ये संस्थानों और व्यापारियों ने कॉलेज तो खोल दिए हैं मगर सुविधाएँ अच्छी नहीं रखी हैं कई कॉलेजों में अच्छी लैब्स भी नहीं हैं सैकड़ों निजी इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं जहाँ फ़ीस निजी स्कूलों से कम हैं स्कूल शिक्षा मैं निजी क्षेत्र ने अच्छा काम किया है मगर हायर एजुकेशन में ये अभी बहुत पीछे है भारत में शिक्षा सुधार के आधार के लिए स्कूलों में आधारभूत शिक्षण सामग्री और तकनीक उपलब्ध करवाना पाठ्यक्रम का आधुनिकरण करना और भाषा संगणक आदि को सुमरित करना छात्रों में रूचि जगाने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देना परीक्षा पद्धति में सुधार लाकर ज्ञान की जगह अवधारणा को आगे बढ़ाना है